دلی کا رشتہ دوسرے مماالک اور بھارتی و بھارتیہ ریاستوں کے ساتھ وقت بھارتیہ ریاستوں کے ساتھ وقت کے ساتھ کافی بدلا ہے شروع میں دلی صرف ایک سیاسی اور انتظامی مرکز تھا لیکن اب یہ بزنس پارٹنرشپ اور پولیٹکس کے حوالے سے بھی کافی اہم ہو گیا ہے بزنس کے حوالے سے دلی نے انٹرنیشنل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ میں اپنی پہچان بنائی ہے یہاں چھوٹی اور بڑی کمپنیز کا نیٹورک ہے جو فورن کنٹریز کے ساتھ بزنس کرتی ہیں دلی کا انفراسٹرکچر اور کنیکٹیوٹی اس سے ایک بزنس ہب بناتا ہے پارٹنرشپ کے میدان میں بھی دلی نے کئی شہروں اور ملکوں کے ساتھ سسٹر سٹی ایگریمنٹس کیے ہیں جہاں کلچر ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کا تبادلہ ہوتا ہے اس طرح کے تعلقات سے دلی نے اپنے آپ کو ایک پروگرریسو شہر بنایا ہے پروڈکس کے سلس سلسلے میں دلی نے خاص طور پر کووڈ نائنٹین کے دوران اپنا کردار ادا کیا ہے یہاں سے ویکسین ویکسین اور دوائیاں دوسرے ملکوں تک پہنچھائی گئی ہیں جو دلی کے انڈسٹریل اور میڈیکل سیکٹر کی ترقی کا ثبوت ہے پولیٹکس کے حوالے سے دلی بھارت کا دارالحکومت ہونے کے ناطے نیشنل اور انٹرنیشنل سیاسی ایکٹیوٹیز کا مرکز ہے یہاں پر ایمبیسین ایمبیسن ڈپلمیٹک میٹنگس اور انٹرنیشنل کانفرینسز ہوتی رہتی ہیں دلی کا رول صرف نیشنل پولیٹکس تک محدود نہیں بلکہ انٹرنیشنل ڈپلمیسی میں بھی ہے